इंटरनेट असां जी दुनिया में ॾाढो वॾो किरदार निभाइ वेठी आहे गेमियुनि जी दुनिया में इंटरनेट जे बिना अॼुकल्ह कुझु बि नाहे अॼुकल्ह जेके बि वॾियूं गेमियूं आहिनि सभु इंटरनेट जे थ्रू ई असां खेॾी त सघूं उन जे बिना असां गेमियूं कान था खेॾी सघूं गेमियूं ॿारुनि जे मथा ॾाढो असर विदो आहे जीअं त दिमाग़ ते असर विदो थो अखीयुनि ते थो असर पइ ॿार अॼुकल्ह मोबाइल जी गेमियूं में ऐतरो त खोइजी त वननि कि हू पंहिंजे माउ पीउ जी ॻाल्हियूं बि नथा ॿुधनि ऐं टाइम ते खादो पीतो बि नथा कनि